जैकेट हम खरिदले रहिए से जैकेट बड़ा गरम रहै ठण्डासँ ठण्डामे भी निकलके बाहर जइए तऽ नहि गरम लगै बड़ा मोलाइम हइ जैकेट जैकेट के चेन भी बड़ा मजबूत हइ जैकेटके कपड़ा भी बहुत अच्छा हइ जैकेटके पहनके बड़ा आराम मिलै छै जैकेट हमर बहुत अच्छा हइ